हेलो नमस्कार सर मैं सूर्यकांत बात कर रहा हूँ जी सर आप स्विग्गी से बात कर रहे हैं हाँ जी सर कुछ समय पहले मैंने स्विग्गी से दाल चावल रोटी ऑर्डर किया था जो अभी तक मेरे पास नहीं पहुँच पाया है सर तो सर आप ऐप या वेबसाइट के माध्यम से आप चेक करके मुझे समय बता सकते हैं सर हाँ जी सर चेक करिए जी सर हाँ नौ बजे तक पहुँच जाएगा सर शुक्रिया सर धन्यवाद